स्थानीअ समाचारनि खे मीडिया में भरपूर जॻह मिले थी तॾहिं त असां घरु वेठे दुनियां जूंदेश समाज गली मौहले जी ख़बर मिलनि थियूं ऐं असां ॼाणी था सघूं त असांजे आसे पासे छा थी रहियो आहे इहे सभु ख़बरूं असांखे मीडिया पारां थियूं मिलनि चाहे प्रिंट मीडिया हुजे या सोशल मीडिया समाचारनि जे माध्यम सां असांखे हर हिकु ख़बर घरु वेठे मिले थी काई बि अहिड़ी ख़बर न आहे जेकी मीडिया कवर न कंदी हुजे अॼ जे समय में असांखे हर हिकु ख़बर मीडिया जे तां मिले थी